मैं एक बाइक राइडर हूँ जो डिलेवरी का काम करता हूँ और ये मैंने इसलिए चुना है कि इससे मैं पैसा इकट्ठा करके अपना एक बिज़नेस इस्टार्ट करना चाहता हूँ छोटा सा तो उसीको उसी से रिलेटिव ये फ़ील्ड है तो मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है और अलग अलग रेस्टोरेंट पर जाकर मुझे अलग अलग जानकारी मिलती है लोगों से मिलना होता है अलग अलग इनफ़ॉरमेसन मिलती है तो उस हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ और इससे मुझे काफ़ी अच्छी इनकम भी हो इनकम हो जाती है तो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और आराम से मैं अपना खर्चा भी इससे चला लेता हूँ और काफ़ी सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है जिससे मैं अपने बिज़नेस में आगे अच्छे से काम कर सकता हूँ और अलग अलग जानकारियाँ भी मुझे आसानी से मेरे काम से मिल रही हैं